अभी मैंने डोमिनोज़ से पिज़्जा ऑर्डर किया था आज कल क्या हो गया है कि इसका जो रसीद है जो बिल है वह मेसेज मेसेज के द्वारा गया या आप उनके एप में जाकर या आप उनके वेबसाइट पे जा के भी डाउनलोड कर सकते हैं तो मुझे बिल की जरूरत है चलो मैं बिल डाउनलोड कर लेती हूँ रेस्ट्रोरेंट की वेबसाइट पे या डोमिनोज डॉट कॉम पे जाकर मेरा आर्डर नंबर डालती हूँ जिससे यह रसीद डाउनलोड हो जाती है